मुंहिंजे हिसाब सां सिंधी भाषा ॿियनि भाषाउनि खे ॾाढो सुठो मानु समानु ॾिनो आहे छो त असांजी सिंधी भाषा आहे ई अहिड़ी सिंधी भाषा ॾाढी मिठी ॿोली आहे छो त सिंधी भाषा में असां जेको बि ॻाल्हाईंदा आहियूं हिकु त असांखे वॾो मतिलबु उहो आहे की असांजी भाषा कोई सम्झंदो कान्हे वरना असांखे कुझु ॻाल्हाइणो हुजे त असां ॿिए झिझक ॻाल्हाए सघूं था पिया अने सिंधी भाषा ॾाढी सुठी भाषा आहे असां सिंधी ॾाढी अदब सां ॻाल्हाईंदा आहियूं अने असांजी ॿोली जेका आहे उहा सिखण लाइ त माण्हू सिकंदा आहिनि छो त असांजी ॿोली जहिड़ी आहे सिंधी भाषा अने असांजी सिंधी भाषा ॿियनि सभिनीनि खे ॿियनि सभिनीनि भाषाउनि खे बि ॾाढो सुठो मानु समानु ॾींदी आहे छोकी असां सिंधी कॾी बि कंहिंखें हेठि न कंदा आहियूं इन करे ॾाढो मतिलबु सुठो मानु ॾींदा आहियूं हर कंहिं भाषा खे हर कंहिं देश खे हर कंहिं भाषा खे सभिनीनि खे असां सुठी तरह मानु समानु ॾींदा आहियूं असां सिंधीयुनि में इहो वॾो गुणु आहे